भारत च सैलानी थाह्रें दे आकर्शण दी गल्ल करचै तां इत्थै मतियां सारियां ऐसियां थाह्रां न जेह्ड़ियां दुनिया भरै च मश्हूर न ते इं'दे चा केईं दुनिया दे खास अजूबे च बी शामल न उं'दे चा इक ऐ उत्तर प्रदेश दे आगरा च स्थित ताज मैह्ल दुनिया भरै च मश्हूर ऐ ते इस्सी प्रेमियें दे इक निशानी दे तौरा पर दिक्खेआ जंदा ऐ चिट्टे रंगै दे संगमरमर दे पत्थर कन्नै बने दा एह् ताज मैह्ल दिखदे गै बनदा ऐ इ'दी खूबसूरती दिखदे गै बनदी ऐ ते दुनिया भरै थमां लोक जेह्ड़ा कोई बी भारत औंदा ऐ ओह् इस्सी दिक्खे बिजन नेई जाना चांह्दा की जे इ'दी गिनतरी दुनिया दे उ'नें खास दुनिया दियें उ'नें खास इमारतें च होंदी ऐ जिं'दे दिक्खे बिजन सैलानियें दा मन निं भरोचदा भारत दे सिरै दा ताज ऐ जम्मू कश्मीर इत्थै बी केईं ऐसी सैलानी थाह्रां न जि'नें गी दिक्खै बिजन सैलानी गी चैन निं औंदा दुनिया भरै च मश्हूर श्री माता वैश्णों देवी दी पवित्र गुफा इंदे चा इक ऐ हर ब'रे लक्खां बद्धे लोक ना छड़ा भारत दे बक्ख बक्ख राज्य थमां सगुआं दुनिया दे बक्ख बक्ख हिस्सें थमां बी माता वैश्णों देवी दे दरबार च मत्था टेकने लेई औंदे न कटरे कोला तेरां किलोमीटर दूर उप्पर प्हाड़ी पर जाइयै माता दा दरबार ऐ जित्थै लोक उं'दे पिंडी रूप दे दर्शन करदे न इ'दे अलावा कश्मीर घाटी दी गल्ल करचै तां डल झील इ'दा नांऽ कु'न नेईं जान दा डल झील इक बड़ी बड्डी झील ऐ जेह्दे च केईं हाऊस बोट न हाऊस बोट मतलब किश्तियें च बने दे मकान ते होटल जिं'दे च जाइयै बौह्ना ते रातीं रौह्ना इक बक्खरा गै अनुभव सैलानियें गी दिंदा ऐ इ'दे अलावा उत्थै विशेश किस्में दियां खास किस्में दियां किश्तियां बी होंदियां न जि'नेंगी शिकारा आखेा जंदा ऐ इं'दी निर्माण शैली दना बक्खरी ऐ उप्पर छतोई दियां किश्तियां होंदियां न इं'दे च बेहियै लोक केईं घंटे तक्कर डल झील दी सैर करदे न इ'दे अलावा गुलमर्ग बी इक बड़ा गै मश्हूर सैलानी थाह्र ऐ जित्थै दी खास पनशान ऐ उत्थै बने दा गंडोला गंडोले च बेहियै दूर प्हाड़ा किंगर तक लोक जंदे न ते आले दुआले दे खूबसूरती दा नंद लैंदे न इत्थै मेई ते जून म्हीने बी बर्फ पेदी दिक्खी जाई सकदी ऐ एह्दे अलावा गुलमर्ग स्यालू खेडें लेई बी बड़ा मशूर ऐ ते दुनिया दियें स्यालू खेडें लेई मश्हूर थाह्रें चा इक ऐ हर ब'रे इत्थै विंटर कार्निवाल ते विंटर स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित कीते जंदे न जिं'दे च ना छड़ा भारत सगुआं दुनिया भरै थमां लोक औंदे न जम्मू शैह्रा दी गल्ल करचै तां इत्थै इक परानी जियारत बाबा बुड्डन अली शाह् हुंदी ऐ जिं'दे बारै दस्सेआ जंदा ऐ जे एह् सिक्खें दे पैह्ले गुरु श्री गुरु नानक देव जी हुंदे दोस्त हे इस जियारत च हर धर्म दे लोक भाएं ओ हिंदू होन मुस्लमान होन सिक्ख जां ईसाई ओह् बाबा बुड्डा शाह् हुंदी जियारत उप्पर आइयै मत्था टेकदे न ते सारें दा इ'यै मन्नना ऐ जे इत्थै मंगी गेदी हर दुआ कबूल होंदी ऐ हर मन्नत पूरी होंदी ऐ